जीअं त बुख़ारु थींदो आहे या पेट में सूरु थींदो आहे त असां गोरी वठंदा आहियूं या पीअण जी दवा हूंदी आहे पेट जे सूर जी हिकु पीअण जी दवा वठंदा आहियूं तहिड़े ई नमूने असांखे पंहिंजे दिमाग़ खे बि शांत रखणु खपे जीअं असांजे दिमाग़ में केॾी महिल का कुझु बि ॻाल्हियूं थियूं हलनि या कुझु तनाव थो रहे थींदो आहे त हुन लाइ असांखे मेडिटेशन करणु खपे योगा करणु खपे ऐं नाम जपणु खपे ताकी असां पंहिंजे मानसिक रोग मानसिक रोग न हुजिणो खपे